हालीं हालीं अशें जावूंक पावलां की लोक शेतांत देंवोक सोदनात कारण आजकालचे तरणाट्यां मदीं असो समज जाला की शिकून सवरून जर आपूण शेतांत काम करतलो जाल्यार आपूण तें उणाकपणाचें काम अशें तांकां दिसूंक लागलां तांकां तें करपाक नाका आनी आजकालचीं शेतां आसा तीं चडशीं बिल्डर्सांक विकून सोडटात कारण तांकां तें शेतांनी काम करपाचेंच ना कश्टांचें काम म्हणटा तें आजकालच्या तरणाट्यांक करपाची गरज दिसना तांकां अशें दिसता की आपूण हें काम केलें जाल्यार आपल्याक लज आपूण शिकून फायदो कितें इतलो सगळें अशें तांकां दिसता आनी आतां हालीं तर सरकारान खूब वेग वेगळे स्किम्स शेता संबंदान स्किम्स काडल्या मागीर सबसिडीज दितात कारण तांकां आजकालचे पिळगेक शेता कडेन आकर्शीत करपाचें आसा ताका लागून ही वेग वेगळी शेता संबंदीत स्किम्स सबसिडीज दिवूंक लागल्यात उपरांत वेगवेगळीं तंत्रज्ञानां वाडल्यां शेता संबंदीत ट्रॅक्टर आयले मागीर वेग वेगळे अशे मशिनां मशिनां आयिल्लीं आमकां पळोवपाक मेळटा आजकाल वेग वेगळीं फर्टिलाइजर्स वापरतात अशे तरेन शेत पिकोवपाची नवी नवी विद्या आमकां पळोवंक मेळटा उपरांत जेन्ना आजकालचे पिळगेचे विचार करता त्या खातीर तांकां नवी नवी शिकपा शेता संबंदीत शिक्षणाची शिक्षणाची शिकपा खातीर तांकां नवी नवी संधी उपलब्ध करून दिल्या हातुंतल्यान तरी आजकालचे तरणाटे मुखार सरतले अशे असो समज दवरून हो तांच्यांनी पावल मुखार दवरिल्लो आमकां पळोवंक मेळटा